शेवयो खीर साकरभात मणगणें तवसळी पातोळ्यो पायस मोदक नेवऱ्यो मुटली शिरो पंचखाज कणीक काण शाबुदान्याची खिचडी पिठाची खीर हलवो सत्व सजी गाजराचो हलवो पेडे लाडू जिलेबी